जी मैम हलो जी नमस्ते मैम मैम हमको जानाकरी चाहिए थी हमको एडमिसन कराना था पी जी में तो कोई अयोध्या ज़िले मे कोई अच्छा इस्कूल या विद्यालय हो जी मैम जी मैम हमारा दो सौ कुछ दो सौ नब्बे है पर्सेंट है जी जी जी जी जी जी ठीक यही मतलब पूछना था हमको ठीक तो वे सब हम लाकर इसको जमा कर देंगे

जी जानकारी चाहिए

पचास पर्सेंट से ऊपर जी पचास है

सबजेक्ट मानकर चलिए समाज शास्त्र हुआ जैसे इतिहास हुआ ठीक है मैम बस यही जानकारी चाहिए थी आपसे मैम कितने पैसे लग जाएंगे लगभग तब भी जी

ठीक है मैम बस यही जानना जी

ठीक है मैम यही जानकारी हम सोचे पहले ले लें जानकारी कितना कैसे क्या होगा ठीक है मैम ठीक ठीक है मैम उसको पता करके बताते हैं कॉल करेंगे मैम आपको